चोवीह जनवरी ॿ हज़ार एकवीह पहिरीं मार्च ॿ हज़ार ॿ ॿारहं मई ॿ हज़ार चोॾहं पंद्रहं जूलाई ॿ हज़ार सोरहं नव जून ॿ हज़ार सतरि